मां सूरत गुजरात में रहंदी आहियां ऐं मोदीअ जे कारणु हिकु जाम सुठी ॻाल्हि आहे की असांजे हिते बिजली हेॾी कटिजंदी ई कान्हे जामु घटि सिचुएशन में घटिजंदी आहे जीअं की बारिश जा खंब बारिश जे टाइम खंभा किरी पया हुया वायरुनि खे कुझु थियो वणु किरिया हिन करे या त उहा कॾहिं अ हुन जे ईसि हलंदो आहे न कमु तॾहि ॿ टे घंटा बंदि कंदा आहिनि अऊं गर्मियुनि में जुमो जुमो कॾहिं कॾहिं ॿ टे घंटा बंदि कंदा आहिनि पर ॿुधाए करे ऐं मूंखे कुझु एॾी तकलीफ़ु न ईंदी आहे मुंहिंजे पप्पा जो बैट्रियुनि जो मुंहिंजो होलसेल बैट्रियुनि जो कमु अथनि त उन्हनि इनवेटर लॻाए रखियो आहे घर जे अंदरि त असांजी त नोर्मल हलंदी आहे हा बाक़ी असांजी न हिकु ई प्लग में ख़ाली लाइट आहे मतिलबु लाइट जो थियलु आहे त पोइ अगरि कॾहिं असांखे भाॼी ठाहिणी हुजनि त मिक्सर विक्सर न हले हुन जे अलावा फिर बि थोरी शयूं आहिनि जीअं की हिकु ॿ पंखा ई हलायूं इअं सभु पर ठीकु आहे भॻवान जी दया सां मैनेजेबल आहे